सरदारी खेड़ा अमीनाबाग गणेशगंज नटखेड़ा रकाबगंज चौक निशादगंज हजरतगंज राजाजी पुरम अमौसी गौमती नगर आलमनगर तेलीबाग मोहनलालगंज अलीगंज महानगर आलमबाग सिंगारनगर पूरन नगर